हम अपनी सँस्कृति और विरासत को सुरक्षित रखने के लिए हमें अपने आनेवाली पीढ़ियों को सिखाना चाहिए कि हमारी सँस्कृति कैसी है हमारी बोलचाल की भाषा कैसी है हमारा पहनावा कैसा है हमारे त्योहार हम कैसे मनाते हैं अपने बच्चों को सिखाना चाहिए वह हम सिखाएँगे नहीं तो हमारे बच्चे सीखेंगे नहीं जानेंगे नहीं कैसे रहते हैं कैसे करते हैं जैसे हमारे हिन्दू धर्म में होली मनाई जाती है होली से पहले दो दिन होलिका भी जलाई जाती है उसके बाद होली का त्योहार होली में बहुत हम जैसे होली में सबलोग जैसे कोई किसी से कोई दुश्मनी है फिर भी उस दिन हमलोग प्यार से सबसे मिलते हैं रंग खेलते हैं अबीर लगाते हैं घूमते हैं एकसाथ मिलकर सबके घर जाते हैं जिसके घर हम बहुत दिनों से नहीं गए थे होली के बहाने हमलोग सबसे मिल जुल लेते हैं दिवाली भी है दिवाली पर अयोध्या से रामचन्द्र जी चौदह वर्ष का वनवास काटकर आए थे उसी ख़ुशी में उनको गाँववालों ने दीये जलाए उसी लिए उसके बाद से हमलोग भी जलाने लगे हमलोग भी हर साल दिवाली मनाते हैं कि रामचन्द्र जी आए हैं अयोध्या से और उसी लिए दीये जलाते हैं अपने घर के सारे कोने कोने में दीप जलाते हैं खुशियाँ मनाते हैं मिठाई बाँटते हैं सबलोग अच्छे से मिलकर रहते हैं पटाखे उड़ाते हैं बच्चों को भी यही सब सिखाते लक्ष्मी गणेश जी की पूजा भी करते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी प्रसन्न रहेंगी तभी तो आएँगी हमारे पास और अच्छे से हमलोग बच्चों को भी यही सिखाते हैं पूजा पाठ कैसे करते हैं उस दिन घरों को सजाते हैं घरों में तोरण लगाते हैं आम के पत्तों की पत्ती पत्ती से हम तोरण बनाकर अपने दरवाजों पर लगाते हैं रंगोली बनाते हैं अच्छे से साफ़ सुथरा करके अच्छे से रखते हैं कि हमारे घर भी रामचन्द्र जी आएँ खुशियाँ मनाएँ हमलोग भी मिलकर